अभी एते दिना जे छै ने बस ट्रकके सुविधा छै एतऽसँ पकड़य छियै टेम्पू टेम्पूसँ पकड़ि कऽ चलि जाइ छियै पूर्णियाँ पूर्णियाँ जाइ छियै तऽ हॉस्पिटल सब जे देखय छियै जेतना टीचर एतना नहि रहय रहय रऽ पहिले पहिले मास्टर आबय तऽ पब्लिक नहि पब्लिक आबय तऽ मास्टर नहि आब जे छै से बाल बच्चा हॉस्पिटलमे बहुत बढ़िआँसँ आबय छै बहुत बढ़िआँ जाइ छै दीदी सब तुरत एगो दीदीके दस टा लटकि जेतय तुरत सरसँ बच्चा करबाबय छै बच्चा करबाय दै छै तुरत ओकर खाता खोलबय छै तुरत ओकरा एकाउंटमे पैसा भेज दै छै आब देखियो ओतऽसँ जे छै से अइठना कुमारखन लए लिय कुमारखन प्रखण्डमे जे छै से ओ ओ सुन्दर नहि रहय पहिले देखभाल आब बहुत सुन्दर देखभाल छै हॉस्पिटल जे बहुत सुन्दर छै डॉक्टरनी बहुत सुन्दर छै आशा सेविका सबटा बहुत सुन्दरसँ काम करय छै ओइमे ओइमे हमहुँ छियै बेयोडी मेंबर ओइ भागके हम चेक चुक करय छियै बहुत सुन्दरसँ डॉक्टर देखय छै एते दिना तऽ नहि रहय लापरवाही रहय आब बहुत सुन्दर छै ओइमे बहुत बढ़िआँसँ बच्चा करबाबय छै सब दीदी आबय छै आओर आशो रहय छै डॉक्टरनी से बुलैत रहय छै डॉक्टर साहब से बुलय छै जे कोन पेसेंट केना छै चारि पहर राति चारि पहर दिन चौबीस घण्टामे डॉक्टर डाक्टरनी हर पेसेंट देखबय तऽ नजरिमे मिल जायत जे होबय छै कोइ पेसेन्टके दिक्कत होइ लए नहि दै छै सरकारी आब एहन हॉस्पिटल भए गेलै आब प्राइवेटसँ लोकके ताल्लुक नहि सरकारीसँ बहुत ताल्लुक प्राइवेट जाइत जाइ छै अइ हॉस्पिटलमे देखभाल एतना नहि रहय पहिले आब बहुत देखभाल छै तऽ यहाँ पेसेन्ट आबय तऽ डॉक्टर नहि रहय डॉक्टर आबय तऽ पेसेन्ट नहि रहय आब उ नहि छै आब झखनाइ नहि छै आब बहुत पेसेन्टके देखय छै दीदी आब एक हॉस्पिटलमे सोलह गो सत्रह गो एतना कऽ टीचर छै सब करयवला आब बहुत बढ़िआँसँ चलय छै